ہیلو ہاں جی میں بات کر رہا ہوں بیٹا آپ کون جی بتائیے جی بتائیے اچھا

جی تو آپ کی ابھی بات ہو گئی ہے بیٹا ابھی تو سکینڈ ٹرم کا اگزام یہاں پہ ختم ہو چکا ہے تو آپ کی بات ہو گئی ہے وہاں پہ اسکول میں وہاں پہ کس اسکول میں آپ نے بات کی ہے جی تو وہ وہ ایڈمیشن دینے کے لیے تیار ہیں سال کے بیچ میں اچھا بیٹا تو آپ کو ٹرانسفر سرٹیفکیٹ کے لیے آپ ایڈمنیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں سے فام لے لیجیے گا فام سولہ فام ہوتا ہے وہ لے لیجیے گا اور آپ کے جو سیکشن ہیڈ ہے کلاس ٹیچر سے سگنیچر کروا لیجیے اپنے فادر کی سگنیچر کروا لیجیے دو فوٹو گراف دے دیجیے اور آپ کا جو پریویس ریزلٹ ہے ابھی ابھی آپ کی ایگزام ختم ہوئی ہیں تو آپ کو ریزلٹ تک کے لیے ویٹ کرنا ہوگا ریزلٹ آنے کے بعد آپ یہ ساری فارمیلٹیز لے کے آپ اپنے سیکشن ہیڈ کو دے دیجیے گا سیکشن ہیڈ وہ آپ کا فام پروسس کر دیں گے آپ کو کچھ ففٹی روپیز کا رسیٹ لینا ہوتا ہے اور لے کے آپ سبمٹ کر دیجیے گا آپ کو پندرہ دن کے اندر آپ کو آپ کا ٹرانسفر سرٹیفکیٹ مل جائے گا آپ کو ٹرانسفر سرٹیفکیٹ کے ساتھ آپ کو بونافائٹ سرٹیفکیٹ بھی چاہیے اچھا اچھا جی جی لکھنی پڑے گی آپ کو آپ کو فام سکسٹین ہے فام سکسٹین آپ کو فل کرنا ہوگا آپ ایڈمن ڈپارٹمنٹ سے فام لے لیجیے گا دو فوٹوگراف اپنے کلاس ٹیچر کا سگنیچر اور آپ اپنے فادر کا سگنیچر لے کے آپ سبمٹ کر دیجیے گا الانگ وتھ ففٹی روپیز کا رسیپٹ آپ کو پندرہ دن کے اندر آپ کو ٹرانسفر سرٹیفکیٹ مل جائے گا ہاں جی اکاؤنٹس اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں آپ فام سکسٹین کا فیس آتا ہے پچاس روپے وہ پے کر دیجیے گا اور رسیٹ آپ فام سکسٹین کے ساتھ اٹیچ کر دیجیے گا تھینک یو تھینک یو سو مچ ٹیک کیئر